हांवें हालींच चंद्रकानी पास म्हणटा तो ट्रेक केला तो ट्रेक कुल्लु मनाली हांगा आसा थंय आमी मनाली हांगा पावले एक दीस जर्नी घेवन चंदीगडच्यान तेज्या नंतर हो ट्रेक स्टार्ट जालो आमचो ट्रेक आशिल्लो पांच दीस तर पयल्या दिसा आमकां एक्लमटायजेशन म्हण आसता की थंयच्या परिसराक आमी यूज टू जावचें म्हण तो एक दीस दवरतात तेच्या नंतर नेक्स्ट डे आमी स्टार्ट केलो ट्रेक पयल्या दिसा आमकां ग्रासलँड मेळ्ळें ग्रीनलँड मेळ्ळें सकयल आनी आमी स्लोपार चडपाक स्टार्ट केलें हळू हळू जशे फुडें पावता आमकां डे टू मेळ्ळो फाॅरेस्ट मेडोवज आसता थंय आनी त्या फाॅरेस्टांतल्यान आमकां वयर चडपाचें आमचो डे टू असो जालो एवरी डे आमकां केंपींग आसताले टेंन्ट बांदिल्ले आसताले थंय ओलरेडी आमी इंडिया हायक्स त्या कंपनींतल्यान गेल्ले तर तेंच्यांनी टेंन्टस घातिल्ले आसा ओलरेडी थंय तर आमी फस्ट डे थंय केंपिंग केलें आनी पांच दीस फुडले केंपानींच रावले आमी सगली कडेन वयर वता तशे केंपांत रावपाचें थंय तेच्या मागीर तिसरो दीस जसो आयलो तसो आमकां एक रीज आसता रीज म्हणजे मांवन्टनाचो जो टाॅप आसता तेजेर आमकां चलपाचें आशिल्लें सो देट फूल डे आमी फकत मावन्टन टाॅपार कंन्टीन्यूवस चल्ले फुडें जसो डे फोर आयलो आमकां हळू हळू वयर स्नो दिसपाक लागलो आनी थंंयूय आमकां स्नो काडून आमकां फुडें टेंन्ट आशिल्लो रावपाक नेक्स्ट डे चो सो तो सामको टफ पेच म्हणपाक जाता ट्रेकाचो कारण स्नोवान चलप हें सोपें न्ही स्नो आसता नी डीप सामको नी डीप तुवें पांय घालून हळू हळू चलप म्हणटा तें खुब डिफिकल्ट आनी थंडी आमकां गोंयकारांक थंडेची संवय ना तर थंडी तुका टेकल करपाक जाय थंय जसो डे फोर जालो आमी स्नो क्रोस करून दुसऱ्या सायडीन पावलो आनी डे फायव जो आशिल्लो आमचो ते आमकां सकयल देंवपाचो आशिल्लो मांवन्टन आनी तो काडून आमकां परत मनाली हाडून तेंच्यानी सोडलें असो म्हजो पांच दिसांचो एक ट्रेक जालो हितूंत आमकां टेन्टान सुद्दां रावपाक खूब उमेद आयली टेंन्टान तुका जागो कमी आसता पूण थंड आसता कारण ती एरियाच थंड आसा म्हणून तुका टेंन्टान रावपाकूय केन्ना काय प्रोब्लम येना गर्मेचो बिर्मेचो वयल्यान तुमकां स्लिपींग बेग घेवन वचचें पडटा टेन्टान कारण थंय थंडी इतली आसता आनी तो टेंन्ट आसता डायरेक्ट स्नोचेर किंवां मावन्टनाचेर तर थंडी चड लागता ते खातीर तुका स्लिपींग बेग तुजें केरी करचें पडटा थंय रातचें न्हिदपाक बीन